पाँच मंजिला पर जो रहते हैं नीचे देखते हैं तो बहुत डर लगता है और पानी ओनी से बहुत डर लगता है कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो नाव पर चढ़ते हैं तो उसमें बहुत डर लगता है हमको सिमरिया पुल पर जाते हैं घूमने के लिए तो नीचे ताकते हैं पुल गाड़ी से नीचे तो लगता है बहुत डर चक्कर ओक्कर आने लगता है बहुत डर लगने लगता है और नीचे ऊँचे पर चढ़ते हैं तो बहुत हमको डर लगता है